انسان کو اپنی بہت ہی بِزی زندگی سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے خود کے جو ہے بِزنس مائنڈ لیول پہ بھی فوکس کرنا چاہیے کہ اُن کو مطلب کہ کس چیز سے خوشی مِل رہی ہے جیسے کہ مجھے اپنے مطلب کہ پڑھائی سے تھوڑا دور ہٹ کے مجھے گیمز کھیلنا بہت پسند ہے اب لوگوں کو جو ہے آف لائن گیمز بھی بہت آؤٹ ڈورز گیمز بھی پسند آ سکتے ہیں باہر کھیل کے جیسے بچے باہر جا کے کھیلتے ہیں ویسے آؤٹ ڈورس گیم اور بہت لوگ جو ہوتے ہیں وہ اِن ڈور گیمز کھیلتے ہیں جو گھر میں رہ کے فون پہ گیمز کھیل سکتے ہیں تو ویسے مجھے تو ابھی فی الحال جو ہے اِن ڈورس گیم میں زیادہ انٹریسٹ ہے اور جو میں کھیلتی ہوں اور اِس کے لئے آپ جو ہے آؤٹ لیٹ بھی بہت سارے فریم کروا سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ مطلب کہ اپنے بزی شیڈیول سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے کھیل کود پہ فوکس کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ انرجیٹک اور فِیل کرتے ہیں آپ کا مائنڈ فریش رہتا ہے اور آپ بہت ہی اُس کے بعد آگے بہت ہی ٹائم تک جو ہے کام کر سکتے ہیں اور بہت ہی پرو پروڈکٹیو آپ کا اُس کے آگے کا ورک ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا ریلیکس کر کے گیم کھیل کے اُس کے بعد پڑھائی کرنے بیٹھیں یا پھر کچھ اور ورک اپنا کرنے بیٹھیں تو